फॅशन म्हणल्यार ह्या दिसांनी टिशटार पेंटींग करतात त्या टिशटाचेर आपल्याक जाय ते पेंट करप आनी लोक खंय वय भायर वयतना ते घालतात कल्चर देखावो आमी दाखयतात सणा परबांनी शोरुमांनी शोपाचेर बी चित्रायता आनी तशेंच वाटेर वयतना आमकां सायडीन पळयल्यार खूब चित्रां काडलेलीं दिसतात